हलो नमस्ते हाँ तो आप ट्रेन से रिजेर्वेसन करवा लें वहाँ पहुँच जाओगे हाँ हाँ लोधेसर महादेव वहाँ पहुँच जाना वहाँ से फिर आपको प्रसाद ले लेना अरे वहाँ जब पहुँच जाओगे तब रिक्सा मिलेगा तब मंदिर पहुँचा देगा हाँ तो हम बता रहे हैं कि यहाँ से रिजर्वेसन करवा लेना और वहाँ उतर जाना रिक्सा कर लेना रिक्सा मंदिर पहुँचा देगा वहाँ प्रसाद वग़ैरह ले लेना और पूजा करना आराम से दर्शन हो जाएंगे घर वापस आ जाना

हाँ तो पूरी फ़ैमिली लेकर जाना हाँ सुविधा क्या यही सुविधा है अपनी तरफ़ से क्या सुविधा मिलेगी वहाँ पर क्या हाँ धरमशाला ले लेना रात में वहाँ आराम से लेटना बैठना सुबह स्नान कर के अपना पूजा करना प्रसाद ले लेना और होटल होटल ज्वाइन करना बस यहीं सुविधा है और क्या सुविधा है

अरे बहुत अच्छा बना है बहुत विशाल मंदिर भव्य मंदिर बना है आप देखोगे तो तबियत ख़ुश हो जाएगी अच्छा अच्छा बता तो रहे हैं हाँ हाँ मंदिर में मिलेंगे

हाँ हाँ बस वहीं हम भी आ जाएंगे अरे बस यहीं कोई चार पाँच सौ के बीच में सफर हो जाएगा तुम्हारा

मार्केट में लेना पड़ेगा

ठीक है आना तब बताना तो कुछ कन्सेशन हो जाएगा हाँ हाँ तो कन्सेशन हो जाएगा आपका परेशान ना हों हाँ नमस्कार नमस्कार